मां साईं जन जी जीव साईं परमानंद जी जीवनी जी कथा किताब पढ़ियो आहे उन्हनि में साईं जन जो अहिड़ो त लिखियो अथऊं जो साईं जनि जी अठ साले में हुनजी माता पिणु चोलो छॾे वई साईं जनि खे अठे सालु में विराग मिलियो साईं जनि घरु बार छॾे झंगलनि में रहिया साईं जनि एॾी तपस्या कई आहे ऐं सभिनी खे असांखे ज्ञान ॾेई करे साईं जनि पूर्ण कयो आहे ऐं असांखे जीवन में अगरि हिकु शइ बि न मिले थी त असां रोइण वेई त रहूं साईं जनि त सभु घरु बार छॾे ऐं अधिकतरु वनवास में याने जगंलनि में रहिया आहिनि साईं जनि मां एॾो ज्ञान असांखे मिलियो आहे जो असां पूरन गुरू मिलिया आहिनि असांखे